हेलो हाँ जी कौन हाँ जी बोलिए किसके अमन के लिए कितना दिन का छुट्टी चाहिए था दस दिन इस्टूडेंट को इतना दिन का छुट्टी समस्या है बच्चे पढ़ने फ़िर भी दस दिन का लीजिएगा तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चा उसके बाद बाद में बहुत प्रॉब्लेम हो जाएगा हाँ तो काम तो रहता है लेकिन थोड़ा कम दिन बोलिए ना दो चार पाँच दिन काफ़ी हो गया दस दस दिन गैप करेगा तो उसका सिलेबस भी पूरा न हो पाएगा तो ठीक है फ़िर भी कोशिश कीजिएगा कि दो चार दिन और भेजिए अच्छा कितना कितना तारीख छुट्टी लेना चाहिए आप हमें काउन्ट तो पाँच दिन जब आएग ना तो उसको बोल दीजिएगा थोड़ा सा मतलब जब दस दिन का छुट्टी लेना है तो पाँच दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर अपना इस्कूल में मतलब कर लेगा अपना ताकि उसका ज़्यादा सिलेबस ना छूटे अच्छा फ़िर एकदम से हाँ हाँ नहीं तो बाद में होगा तो हाँ बाद में अगर ज़्यादा छूट जाएगा तो इग्जाम गंदा जाएगा तो ऊ समय नहीं टीचर समझेंगे कि ई छुट्टी पर था पढ़ा लिखा नहीं है हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऑफिस में उसका इग्जाम भी है

जी ठीक है वही मैनेज थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको नहीं तो इग्ज़ाम में थोड़ा कम नम्बर आएगा तो फ़िर आप ही को दिक्कत होगा फ़िर आप ही मेरे को बोलिएगा कि आप कैसे पढ़ाते हैं इतना कम हाँ तो वही मतलब एक होता है ना इस्टूडेंट का कितना भी काम हो लेकिन पढ़ाई के प्रति थोड़ा पढ़ाना चाहिए हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ वही ना फ़िर बाद में बाद में फ़िर पढ़ाएँगी उतना ध्यान नहीं दे पाता है मतलब मौज मस्ती करके आता है सीधे वही हाँ हाँ न्यूटन में तब ज़्यादा मेहनत करेगा तब हो जाएगा मैन ताकि उसका भी उसका भी भला हम चाहते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम अपना ही देखते हैं ठीक है ठीक है